जोंनि आसामावहाय गोबां हारिफोर दङ गुबुन गुबुन हारिफोर दङ जेरै बर' कार्बि मिसिं राभा असमिया नेपालि आदिबासि गोबां हारिफोर दङ आरो बिसोरनि जानाय लोंनाय आरो बिसोरनि गान्नाय जोमनायफ्रा गासिबो आलादा आलादा जोंहा बर' बर'नि खाथि रायजोसिनाव दङ कार्बि आंलं आरो बिथिं जोंहा दङ डिमा हासाव डिमा हासाव कार्बि आंलं आरो गोबां गुवाहाटी सहर दङ खाथियाव जोंहा फरेइन कानत्रि हिसाबै दङ भुटान आरो जों आसामावहाय जोङो भेराइटिस जोंहा माल्टि कास्तफोर दङ जेरै जोंहा बर'फोर बिसोरनि जानायफ्रा बिसोरनि जानाय लोंनाय गान्नाय जोमनायफ्रा गुबुन हारिनिख्रुइ बेलेगसिन जेरैहाय बर'फ्रा हिन्जाव हिन्जावफ्रा गानो दख'ना आरो हौवाफ्राहाय गानो गामसा आसामिस बा असमियाफोर बिथांमोनहा गानो हिन्जावफ्रा गानो सारि आरो हौवाफ्रा गानो धुति आरो बिदिनो बिसिनि जानाय लोंनाय आरो बर'नि जानाय लोंनाय आदिबासिनि जानाय लोंनाय बेफोर गासिबो आलदा आलदा बर'वा जायो ओंख्रि बेसोर खारै ओंख्रि असमियाफोरनि जानायफ्रा असमिया जानायफ्रा इसे आलादा बर'नि मान बाउनाय हिसाबै जोंहा मोनसे माबा दङ बेनो जाबाय जोंहा आर'नाय आरो असमियाफोरनि थाखाय मान बाउनाय जिथु फालि बेखौ बुङो गामसा आरो बिसोरनि गान्नाय ड्रेस आरो बर'नि गान्नाय ड्रेस आरो गुबुन गुबुन हारिनि गान्नाय ड्रेसफोरनि ड्रेसफोरा आलादा आलादा